ये फिशिंग पेशा एक मज़ेदार पेशा है इस में सब से मज़ेदार बात तब होती है जब हम तरह तरह की मछलियों को हम पकड़ के बाज़ार में बेचते हैं जिस में रोहू कतला जैसी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं और मेरे को सब से ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं ये फिशिंग कांटे को ले कर नदी के किनारे बैठ कर मछली पकड़ता हूँ और बहुत ही संतुष्टि मिलती है इसी के साथ मेरा ये मानना है कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी इसी पेशे में लगी रहे क्योंकि ये पेशा जो ये पेशा है ये बहुत ही अच्छा पेशा है और इस में बहुत ही आमदनी है और किसी प्रकार का इस में नुक़सान नहीं है